प्रधानमंत्री द्वारा सतिरहं सितंबर दो हज़ार तेईस में पी एम विश्वकर्मा नामक हिकु केंद्रीय योजना शुरू कई वई आहे जंहिं में कि पंहिंजा कलाकार स शिल्प कलाकार स्थानीय कलाकार जीअं कि बढ़ई तथा सोनार कुम्हार मूर्तिकार जूता ठाहिण वारा मिस्त्रियूं का टोकिरियूं ठाहिण वारा खिलौना ठाहिण वारा धोबी मछिली पकिड़ण वारा व इहे सभु जेके आहिनि इन्हनि जे लाइ सब्सिडी ॾियल आहे और इन्हनि खे हिकु हिकु हिकु लख से तीन लख तक जो लोन थो मिलनि पियो जंहिं में कि पंज परसंट ताईं ॾियारे थी ब्याज दर मिलनि थो और भारत सरकार जी अठ परसंट ताईं सीमा छूट मिले थी और इन्हनि जे बद अलावा जेको आहे पंजे सैं रुपए प्रति इन्हनि जी छात्रविजी जे साथ इन्हनि खे प्रशिक्षण बि मिलंदो आहे त इहे सभु गवर्मेंट जी तरह सां ऐं हिननि खे सब्सिडी वग़ैरह ॾिनल आहे जंहिं में कि एजंट पंहिंजो कम शुरू करे सघंदा आहिनि